नमस्ते अरे हमको हमें मोबाइल लेना है क्या आप मोबाइल बेचती हैं सैमसंग का चाहिए नहीं ऐसा है जिस पर हमें विश्वास है नहीं हम उसी पर निर्भर है वो अच्छी चीज है अच्छी कम्पनी है

नहीं नहीं हमें यही जो मोबाइल पसंद है हमें वही जे कितने का है चलेगा चलेगा क्या क्या गारंटी है गारंटी कितने दिन की दे रहे हैं गारंटी मोबाइल की कितनी है अच्छा तो बैटरी वगैरह सही मिलनी चाहिए हाँ उसके सा चार्जर हाँ और वो हाँ ईअर फोन भी चाहिए हो हाँ लेकिन हमें ओरिजनल चाहिए नाम के में कामन नाम दिखा के काम नहीं करना है नाम ओरिजनल चाहिए उसी कम्पनी का चाहिए हाँ औ बैटरी जो है जो साथ में आती है ओरिजनल वही चाहिए हाँ हाँ तो तो दुका आपकी दुकान कब तक खुली रहेगी

नहीं और तो अभी हमें ही चाहिए जो लेगा तो फिर बताएंगे और को नहीं नहीं अभी तो जो हम ले रहे हैं हमें वही चाहिए वही दीजिए नहीं नहीं हमें वही जो आपसे बताए हैं हमें वही मोबाइल चाहिए वही पसंद है ग पहले से ही उसी को चला रहे थे और और उस पर विश्वास भी है हाँ देखो ठीक आ जाएगा तो शाम तक आएंगे आ पाएंगे नहीं तो सुबह जरुर आएंगे ठीक ठीक ठीक महंगी ओके कोई फर्क नहीं है जौ सामान तो अच्छा रहेगा ओरिजनल तो अच्छा रहेगा तो महंगा पड़ेगा ही ठीक ठीक ठीक रखते हैं हाँ